جی میم میں آپ کی کیا خدمت کر سکتی ہوں جی میم بتائیے آپ کی کیا خدمت کر سکتی ہوں میں جی میم ہے میرے پاس اور بتائیے اور کیا چاہیے آپ کو جی میم اور بھی بہت سے آئٹم ہیں آپ بتائیے آپ کو کیا کیا چاہیے نہیں نہیں ہمارا ہوٹل صرف شُدھ شاکاہاری ہے انڈے کا آئٹم مِلے گا آپ کو جی میم بہت ٹیسٹی مِلتا ہے یہاں پہ آپ آرڈر کرئے انڈے کی بریانی کا ایک سو پچاس روپے پلیٹ ہے ہاف پلیٹ لیں گی تو آپ کو پڑے گا پچہتر روپیہ اور یہ سبزی پوڑی ہے چار پوڑی آپ کو مِلے گی اور سبزی تو اُس کا ریٹ ہے پچاس روپیہ نہیں اُس میں کہاں بارگننگ ہوتی ہے میم آدھا گھنٹہ لگے گا جی میم پھر میں دیکھتی ہوں لیکن تھوڑا سا مشکل ہے یہ ٹریفک وغیرہ بھی ہوتا ہے نا اسلئے چلیے کوشش کریں گے جلد سے جلد پہنچانے کے لئے جی میم جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور کچھ میم ٹھیک ہے تھینک یو